हाँ मैंने नॉइज़ कंपनी का एक हेडफोन्स लिया था जो दिखने में तो बहुत अच्छा था उसकी बैटरी का पिकअप मुझे एक दिन से ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है और वह बार बार ब्लूटूथ डिसकनेक्ट होता है कभी उसके स्पीकर में आवाज नहीं आती है कभी उसका आवा स्पीकर फर फर करता है कभी सामने वाले को मेरी आवाज नहीं जा पाती है और मैंने जो क्वालिटी उसकी देख कर ख़रीदा था वो क्वालिटी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है मैं परेशान हो चुका हूँ इस नॉइस कंपनी से मैंने जो ब्लूटूथ ख़रीदा था ये बहुत ही बेकार निकला है इसमें किसी भी प्रकार का मुझे यह नहीं मिल पा रहा है कि मैं क्या करूँ इसका तार भी इतने बेकार है कि ये अगर थोड़े से खींचो तो ये ब्रेक हो जाते हैं इनको मैं दो बार ये कर चुका हूँ लेकिन ये डिसकनेक्ट बार बार होता है आटोमेटिक डिसकनेक्ट होता है स्पीकर बिल्कुल भी सही नहीं है और इसका साउंड भी बिल्कुल सही नहीं है